हमर पेन्टिंगके संस्था आओर इसकुल बहुत प्रशंसा केलनि जाहिसँ हम प्रेरित रहै छलहुँ हमर पेन्टिंगके पेन्टिंगके प्रशंसा हमर इसकुलक मास्टर आओर प्रधानाध्यापक सब करै छलए जाहिसँ हम प्रेरित होइ छलहुॅं पेन्टिंग ओ करबाक लेल आओर अखनो देर हम ओहि पेन्टिंग कऽ कयने जा रहल छै